हलो जी मैम मैं बात कर रही हूँ बताओ हाँ बिल्कुल ले सकते है आप टी सी तो वैसे बाहर कहाँ ट्रांसफर हुआ है आपके पिताजी का हाँ बिल्कुल डॉक्युमेंट्स लगाने है आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा फिर वह आपको कॉलेज में आ कर जमा करना पड़ेगा तो उसी कुछ दिन बाद आपको टी सी मिल जाएगी कम से कम आपको एक हफ़्ता लगेगा टी सी लेने के लिए जी बिल्कुल मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देती हूँ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं आप जो मार्कसीट है आपकी उसकी फोटोकॉपी लगाइए और आई सी की फोटोकॉपी और साथ में आपके जो फीस स्लिप हैं आप उसकी भी फोटोकॉपी इसमें लगा कर कॉलेज में आकर जमा कर दीजिए आपको मैं कम से कम पाँच छः दिन में टी सी दिलवा दूँगी कोशिश करूंगी आपको और जल्दी टी सी मिल जाए जिससे आपके एड्मिशन में कोई भी दिक्कत न आए तो आप कॉलेज में आ कर यह जमा कर दीजिए आप कभी भी आ सकती हैं कॉलेज में जब आप फ्री हो तब आप कॉलेज आ कर इस फॉर्म को फिल करके जमा कर सकती हैं जी बिल्कुल आप कल आ जाइए और अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आइए और इस को फॉर्म को फिल करके जमा कर दीजिए आपको आपकी टी सी मिल जाएगी